ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہو میں نے آپ کے یہاں سے ایک موبائل فون خریدا تھا وہ بہت بیکار نکلا اس کی بیٹری بہت جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کا کیمرا بھی اچھا نہیں ہے اس کا ٹائم سسٹم بھی خراب ہے یہ ہینگ بھی بہت ہو رہا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج بھی بہت کم ہے اس کا وائس سسٹم بھی بہت بیکار ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اس فون کو خرید کر میرے سارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں